हम जैसे सूटर बनाते हैं कभी वही छोट हो जाए जाते जाते बेटी बेटी से बोला बिट्टी हमार स्वीटर कैसे छोट हो गया ओका बनाय दो ओ बनाय न पाते हैं मत बनाओ मत बनाओ ये बिट्टी हम बोला बिट्टी हमको भी सीखने दो बिटिया बोला जे अब तू बुड्ढा होई जाता अब का सीखने के लिए थोड़ा थोड़ा ढेर सीख लिए बिलाउज भी नई कटिंग नहीं आता है फिर बोला बहू जी को बोला बहू ब्लाउज हमको थोड़ा काट के कटिंग दिखाय दो कहो मम्मी रख दो मैं बनाए देउंगी मैं बनाए देउंगी बोले हम बोला है हम भी थोड़ा बनाए लेई बहू के बेर कटिंग बनाए दिया मैं सिली मैं सिली फिर सू तोरान बनाए के लिए तोरान बनाए लिए तीन मारो के थोड़ा छोट ओके फिर बोला थोड़ा बनाए दो बहू बोला बनाते नहीं तो मत बनाओ न मत बनाओ ये जाना हमको जाने दो मत जाने दो न बनाउंगी

बोले हम पा थोड़ा बिलाउज बनाए स्वीटर के ब्लाउज हाफ वाली बनाए दो ना बनात फिर हम भी बनाए लेंगे बनाए थे थोड़ा थोड़ा ऐसे ढेर सीख लिए

हमें बहुत दिन हैं

बनाए हैं